हमारा जो व्यक्तिगत लक्ष्य और आकांक्षा है डिफेंस में जाना आर्मी में जाना इसके लिए हम कोचिंग जॉइन किए हैं जहाँ पर हम हिंदी और सामान्य ज्ञान रीजनिंग मैथ यह सब कोचिंग का हम पढ़ते हैं और और रोज़ सुबह चार बजे उठ कर हम रनिंग के लिए जाते हैं फिजिकल क्योंकि डिफेंस लाइन में डिफेंस लाइन में रनिंग फिजिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिकल पर नंबर मिलता है इसलिए चार बजे भोर में उठ कर हम लोग डेली अपना फिजिकल का प्रैक्टिस करते हैं और रिटेन के लिए अपना कोचिंग जॉइन किये हैं और सेल्फ स्टडी भी घर पर हम लोग करते हैं यह हमारा लक्ष्य है और हम इसे हम हमेशा अपने देश के जवानों से प्रेरित होते हैं कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है और इसलिए हम डिफेंस में जाना चाहते हैं इसलिए हम इसके लिए मेहनत करते हैं